میری سب سے بڑی طاقت میری اماں ہیں جو کہ آج تک میں انہیں کے بات مانتی ہوں جو مجھے صلاح دیتی ہیں میں اسی صلاح سے کام کرتی ہوں اور آج انہیں کے بتائے ہوئے صلاح سے میں یہاں پہ ہوں مطلب اس مقام پہ ہوں جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میری کمزوری ہے کہ میں جلدی لوگوں سے انٹریکٹ نہیں ہو پاتی ہوں